नमस्ते हमें साइकल चाहिए थी हाँ तो फिर वह साइकल का हमें इस्टॉक चाहिए था हम हॉलसेल में यहाँ दूकान खोले हैं अपनी तो हमें अट्ठारह इंच बाईस इंच चौबीस इंच तक की साइकिलें बच्चों के लिए साइकिलें जो भी हाँ तो सर वह थोड़ा अपना इस्टॉक और रेंज बता देते हमें तो जैसे कुछ पैसे वैसे की बात कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा पहले जैसे मान लीजिए हमें अट्ठारह इंच की साइकल चाहिए तो उसका क्या रेंज आएगा जैसे लंप सम कुछ हमको बता दीजिए तो अच्छा जी और वह बाईस इंच की अगर चाहिए तो अच्छा अच्छा और वही चौबीस की भी वही रेंज होगी अच्छा अच्छा तो इसके लिए हमें कहाँ आना होगा सर अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा अच्छा जैसे छोटे बच्चों की जैसे तीन चार साल के बच्चे हैं उनके लिए अगर साइकिल चाहिए तो क्या आपके पास मिल जाएगी अच्छा अच्छा तो जैसे वह साइकिल में वे एक तीन चार चक्के वाली साइकिल आती है वह भी आपके पास होगी क्या हाँ हाँ हाँ हाँ तो उस साइकिल की रेंज सर कितना हो जाएगा जी जी जी ठीक है सर फिर हम आते हैं आपकी दुकान में तो फिर हम बात करते हैं आप से ठीक है नमस् नमस्ते सर